मूंखे अमृतसर साहिब जे दर्शन या फोटोग्राफी करण में ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं वैष्णो देवी पहाड़नि जो मंदरु आहे उहो बि ऐं पंहिंजो छा छा चवंदा आहिनि आगरे जो ताज महल आ जयपुर जो हवा महल थियो ऐं पंहिंजो छा चवंदा आहिनि हितां हिकु सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेच्यू आहे उहो खीचण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इहे चारि पंज शहर आहिनि हिननि जूं तसवीरूं कढण में ॾाढो ई आनंद ईंदो भारत खे मोकिलण में ॾिसण में फोटोग्राफी करणु